ہاں آج کل کئی لوگ اپنے گھروں کو ہوم اسٹے کر کے طور پر ٹورسٹ کے لیے اوپن کر دیتے ہیں میرے آس پاس بھی کچھ ایسے گھر ہیں جہاں باہر سے آنے والے مہمان اسٹے کرتے ہیں یہ ہوم اسٹے اکثر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ایک سے کمفرٹیبل اور گھر جیسا ماحول چاہتے ہیں ان ہوم اسٹیز میں عام طور پر صاف بستر گھر کا کھانا فری وائی فائی اور لوکل گائیڈ جیسے فیسلیٹیز دی جاتی ہیں کچھ لوگ اپنے مہمانوں کو لوکل کلچر دکھانے کے لیے انہیں شاپنگ مندر یا آس پاس کے سر پر بھی لے جاتے ہیں دلی اور اس کے آس پاس کچھ دھرمشالائیں اور کمیونٹی گیسٹ ہاؤسیز بھی ہیں جو یا تو فری ہوتی ہیں یا بہت کام دام پر اسٹے دیتی ہیں خاص کر پلگرمس کے لیے یہ جگہیں سادگی سے بھری ہوتی ہیں لیکن رہنے لائق اور مہمان نوازی کا خیال رکھتی ہیں جب زرین دلی کے دلی یا کسی ریلیجن یا ہسٹوریکلس جگہ کا سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے بجٹ اور ضرورت کے مطابق ہوم اسٹے ہوٹل یا دھرمشالہ کا انتخاب کرتے ہیں کئی لوگ ایسے کمیونٹی بیسڈ اسے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یومین لوکل لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے